हमसब घरमे मैथिली भाषा बोलै छियै मम्मी खाना दे पापा जेबै ट्यूशन पढ़ै जेबै जेबै मम्मी भैया भाभी बहन सिस्टर सबसँ मैथिली भाषा करै छी जे अगल बगलमे है ओकरो सबसँ भी मैथिली भाषा करै छियै भाभी ई चीज दअ भाभी खाना दअ मम्मी मम्मी हम घूमै घूमै जाइ छियै चल चल साथे भैया भैया पैसा दअ पप्पा पैसा दअ जेबै घूमै ट्यूशन पढ़ै पप्पा पैसा दअ इसकुलके पढ़ै जेबै हमसब मैथिली भाषामे ही बात करै छियै सरसँ भी मैथिली भाषामे ही बात करै छियै सरसँ कहै छियै सर पापा पैसा देलकै से फीस लए लए अहाँ राखू आओर पैसा बादमे देब